آپ میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے گوشت میں اسمل آ رہی ہے بہت نہیں آج صبح جو گوشت منگایا تھا اس میں بہت گندی اسمل آ رہی تھی صبح نو بجے نہیں نہیں نہیں نہیں فریج کے باہر نہیں رکھا تھا دوپہر کو

جی گوش کھراب ہونے کی ہاں ہاں ہاں کالا کالا پڑ رہا تھا جی نہیں کبھی نہیں ملی کوکر میں کوکر میں پکاتے ہیں ہان جی اچھی طرح دھو کر جبھی استعمال کرا تھا جی ٹھیک ہے میں آپ کی جی دکان پر آ کر آپ کو گوش دکھا دوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو کل دکھا دوں گی وہ گوشت تو آپ بتائیں پھر میں کیا کروں

ٹھیک ہے میں آپ کے پاس شام پانچ بجے پہنچ جاؤں گی گوش لے کر نہیں رسید گم نہیں کری

ٹھیک ہے ٹھیک ہے